हेलो नमस्कार नमस्कार बोलिए अच्छा अच्छा समस्तीपुर में बहुत तरह खेती होते हैं मकई का खेती करना है तो हो जाएगा उसको बीज लेना पड़ेगा जोताई करना पड़ेगा खाद डालना पड़ेगा सहित उसके बाद उसमे रोपनी कराना पड़ेगा तब न होगा हम्म त यही सब करना पड़ेगा आलू में भी जुताई अच्छा से कर लेना है खाद डालना है गोबर डालना है तो आलू का बीज लगाना है इसके बाद उसको मिट्टी दे देना है हँ तब इसी ढंग से आलू का खेती हो जाएगा हँ हँ हाँ आके बता देंगे हमको बताइएगा तो मैं आ जाऊँगा पता दीजिए

दम से ठीक है आ जा यहाँ बहुत तरह का खेती होता है से त बहुत सारे चीज का खेती होता है यहाँ पर समस्तीपुर में हिंसाब से हुआ सीजिन के हिसाब से ब लगेगा कौन सीजन में कौन फसल लगे जैसे अभी ज्यों कि खीरा लगेगा घिया कद्दू लगेगा हँ सब्जी लगेगा बैंगन रोपाएगा उसके लिए जोताई करना पड़ेगा ख गोबर डालना होगा खाद डालना होगा उसके बाद उसको दो हाँथ से दो हाँथ के दुरी पर रोपना पड़ेगा यहाँ पौधा मिल जाएगा नर्सरी से

हाँ दो हाँथ पर लगाना है अच्छा ठीक है मिल के बात करते हैं हाँ हाँ लगा सकते हैं ठीक है मिल के बात करते हैं